हेल'

औ

बिसिबां ए बिस लिथारसो एफा बुरजा एफा बुरजा जागोनसै बिस लिथार गोजों बुरजा गैयामोन गैनाया गाइखेरा बिदिनो दस लिथारसो जानायल' दङ औ औ फवासेआव बिदिनो बिसथाखा नालाय होनबा लिथारसेआव आसिथाखा जागोन दै होआहाय आं गाइखेरखौ बिसथाखा लानायखायनो

औ खाथियाव औ बुंनानै होनोसै आङो दा लांफैदो नोङो दैखौ होखाया आङो बिसथाखा फ'वा लानायखायनो औ औ ए जायखुनोजा बिस लिथारसो मोन्नाय नङा दस लिथारसोल' जागोन दस्रायाव नागेरदेरजागोन बे होनबालाय औ औ औ औ मोजांखा दे दे खयथासोआव लांफैगोन ए दे औ औ दे दे